पारम्परिक अवसरों पर जब हमारे यहाँ डांस करते हैं तो डांस के हिसाब से हमारे यहाँ कपड़े पहनते हैं जैसे की कपड़े पंजाबी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और मराठी लोग अलग के कपड़ा पहनते हैं जैसे जिस प्रकार का सौंग होता है उस प्रकार के लोग हमारे यहाँ कपड़ा पहनते हैं जैसे वह पट्टी पार्टी हो गया उस तो वह उस टैप कपड़ा दुसरा पहनेंगे और तो जैसे दिल्ली के लोग हो गए तो वहाँ कि थोड़ा वह फ़ोर्मल से पहनेंगे कपड़ा पंजाबी लोग है अलग कपड़ा पहनते ही हैं लेकिन हमारे यहाँ मुम्बई के लोग अलग कपड़ा पहनते हैं फोर्मेल्स की कपड़ा यूज़ करते हैं और पाल्टियां में अलग कपड़ा जैसे पाल्टी छोटा मोटा पाल्टी है वह हो गया तो वहाँ नेचुरल वाले कपड़े यूज़ करते हैं और जैसे किसी के शादी या विवाह में अगर वह होता है तो कपड़ा वह चैंज करने लगते हैं इसलिए हमारे यहाँ के ऐसे ही कपड़ा यूज़ करते हैं जो भी जैसा भी वह होता है कपड़ा चेंज करते हैं